जय झूलेलाल असांजो सिंधी खाधो ॾाढो बढ़िया आहे जीअं चाप छोला ढॿल छोला दाल पकवान साउथ इंडियन खाधो बि ॿार ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि जीअं इडली सांभर थियो मेदू वड़ा आपे वड़ा डोसा इहे इहे ॿारनि खे ॾाढा वणण था अॼु ऐं कॉन्टिनेट जेको पदार्थ आहिनि चीज़ बटर मियोनीज़ सेजवान सॉस इहे आहिनि न सिहत लाइ ॾाढा नुक़सानु कारक आहिनि पर ॿारनि खे उहे बि ॾाढा वणंदा आहिनि जेतिरो थी सघे उहो न खाइणु खपे